وعلیکم السلام آپ کلام بول رہے ہیں ہاں بچے ہم ہوں نہیں پانی تو بہت اچھے سے استعمال ہو رہا ہے پانی کہاں بہہ رہا انتظام سے خرچ ہو رہا ہے بچہ لوگ بہا تو نہیں رہا ہے پانی کا تاکید کر کیا جا رہا ہے اب فکر کر توں پانی جو آتا ہے وہی کم آتا ہے نہیں آتا ہے دن میں ایک بار آتا ہے سرکاری پانی یہاں دن میں ایک ہی بار آتا ہے ہوں ہم بچہ سب کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ دھیان سے پانی خرچ کرو لیکن سرکاری پانی جو آتا ہے وہ ایک ٹائم آتا ہے خرچ کرنے میں دقت ہوتا ہے سب کو مجبوری میں ہم لوگ موٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں ٹنکی کا پانی ایک بار آتا ہے اسی لیے دقت ہو جاتا ہے پانی پانی گندا آتا ہے صحیح پانی کہاں آ رہا ہے بہت گندا پانی نہیں آپ لوگ کوشش کرئیے گا تب نہ پانی صاف ہوگا ٹھیک ہاں آپ سمجھا دیجیے گا السلام علیکم